अभी कुछ दिन पहले मैं एक पायल खरीद के लाई थी वो पायल मुझे बहुत अच्छी लगी और वो पायल जब मेरे दोस्तों ने देखी तो उन्होंने भी तारीफ़ करी कि यह पायल बहुत सुन्दर लग रही है वह पायल जो थी न वह काफ़ी कम दाम में भी मिली मुझे क्योंकि मैंने उस पायल के लिए और जगह पर भी पूछा था तो सबने उसके काफ़ी ज़्यादा पैसे बताए थे कि इतने में ही देंगे